دہلی میں سب سے بہتر ہاسپٹل ایمس ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ یہاں پورے دنیا سے لوگ آتے ہیں اور جو ہندوستان کے جو دیگر ریاستیں ہیں مثلا بہار جو غریب ایریا غریب ریاست ہے وہاں سے کئی لوگ آئے میں بہت سوں کو جانتا ہوں میں کیوں کہ دہلی میں رہتا ہوں تو میرے جاننے والے بہار کے بھی لوگ ہیں تو میں نے ان سے بات کی ان سے ملا تو کئی مرتبہ محض اس وجہ سے آتے ہیں یہاں کہ کم پیسے میں اپنے پیشینٹ کا علاج کرا سکیں ابھی کچھ دنوں پہلے بھی میرے ایک دوست سے ملاقات ہوئی جو بہار ہی کے تھے انہوں نے بھی اپنے وہ وہ اپنے والد صاحب کو لے کر کے آئے تھے انہوں نے بتایا کہ اگر میں یہ علاج اگر بہار کے کسی ہاسپٹل میں کراتا تو مجھے الموسٹ فائف لیکس روپیز دینے ہوتے لیکن میں یہاں لے کر آیا صرف ستر ہزار روپے میں میرا علاج کمپلیٹ ہو گیا یعنی یہ سب سے بہترین ہاسپٹل ہے یہاں ساری سویدھائیں ہیں بڑے بڑے ڈاکٹرس ہیں اور لیکن ایک شکایت ہے مجھے ایمس والوں سے وہ یہ کہ یہاں ایمس میں ایک تو پیشینٹ کی جب کثرت ہے بھرمار ہے تو آپ کو چاہیے کہ ڈاکٹرس کو بھی بڑھا دیں لیکن انہوں نے ڈاکٹر کو بڑھایا نہیں ہے ڈاکٹروں کی کمی ہے پیشینٹ کی زیادتی ہے جس کی وجہ سے ٹائم لمبا ہو لے لیتا ہے علاج ہونے میں لیکن علاج بہترین ہوتی ہے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے سب سے بہترین ہاسپٹل ہے سب سے اچھی بات ہے کہ اس سے غریبوں کی مدد ملتی ہے کیوں کہ ابھی میں نے آپ سے اپنے ایک دوست کا ذکر کیا کہ وہ اپنے والد صاحب کو لے کر کے آئے تھے جن کا پانچ لاکھ روپے بن رہا تھا باہر لیکن یہاں محض ستر ہزار میں ہو گیا یہ بڑی بات ہے غریب کے لیے ایک ایریا اتنا اچھا سندر خوبصورت ہے کم پیسے میں اتنا اچھا علاج ہو رہا ہے تو اور کیا چاہیے تو میں یہی کہوں گا کہ دہلی کے سب سے بہترین ہاسپٹل ایمس ہے لہذا اور جو کمی ہے اس میں سرکار کو اس طرف دھیان دینا چاہیے جو لوگ اس کے ایڈمنسٹریشن میں ہیں انہیں بھی دھیان دینا چاہیے کہ اتنے دور دور سے لوگ ہمارے یہاں آتے ہیں تو ان کے لیے کیا بہتر ہوگا کیا خراب ہوگا